पयलें म्हटल्यार आमच्या गांवांत बशीं बिशीं कांय नाशिल्ल्यो आमचे जे जाणटे आशिल्ले ते सुद्दां चलत वतालें चार पांच किलोमिटर किंवां सात आठ किलोमिटर तेमकां सामान हाडपाक इतलें पयस वचपाक पडटालें चवथीक किंवां कसल्याय फंक्शन आयल्यार तेंकां खूब पयस वचपाक पडटालें आमी आमच्या पंचायतीक सगळ्या लोकांनी रिक्वेस्ट केली की बाबा आमकां खूब त्रास जातात वचपाक येवपाक खंय साकून आमकां आमच्या गांवांत एक बस तरी दियात म्हणून जे आमदार आशिल्ले तेंका सुद्दां आम आमी सगळें लोकांनीं खूब रिक्वेस्ट केली बट तेमची ती रिक्वेस्ट आमी केलेली तेमी ती मान्य केली ना अशें दोन फावट कदंबा येवून गेली बट ती मागीर कोणीन तरी बंद केली येवपाची थोडे दीस आयली थोडे दीस मागीर आयलीत ना आनी मागीर ती समकीं स्टॉप जाली सो खूब त्रास जालो जी भुरगीं आसा माणकुलीं भुरगीं तांकां शाळेंत वचपा खातीर सुद्दां खूब त्रास जालें सकाळचें स उठून आपली चाव पाणी सगळी पिवून तेमकां शाळेंत वचपाक पडटालें आनी शाळा इतल्योय बी लागीं नाशिल्ल्यो की रोखडेंच पावपाचें शाळेंत पावपाक दोन अडेच वरां लागताली आनीक ते खूब पयस सात आठ किलोमिटर अशें चलपाक पडटालें सकाळचें आनी परत शाळा सुटून घरां येवपाक सो भुरग्यां कडेन तितलो स्टेमीना बी नासतालो की बाबा इतलें पयस वचून येवपाक पडटालें आनीक भुरग्यांक लागून तेमच्या पालकांक सु्द्दां खूब त्रास जाताले सकाळचे बेगीन उठून च्या पाणी करपाक जाय भुरग्यांक तयार करपाक जाय सो भरपूर त्रास जाल्ले आसात आमच्या गांवच्या लोकांक मागीर आनी अशें लागींची लागींच्यो शाळा सुरू जाल्यो त्या शाळेनीं भुरग्यां खातीर गवर्नमेंन्टान बसी घातल्यो प्रायवेट शाळो जाल्यार सुद्दां तेंका बसी दिल्ल्यो आसा सो मागीर पालकांनीं भुरग्यांलें एडमिशन ज्या शाळेंत बसी घातले आसा त्या शाळेंत केलें मागीर भुरग्यांक मातशें बरें पडपाक लागलें जे टायमार मागीर तेंकां जेवण बी मेळपाक लागलें सकाळचें सारकें सुशेगाद उठून तेंमचे जाय पाणी सकाळचें पिवन तेमकां शाळेंत वचपाक बरें पडटालें मागीर हळू हळू लोकांनीं मागीर आपल्यो ओन गाडी घेवपाक सुरु केलें गाडी सुरू गाडी घेवपाक सुरू केल्या मुळे थोड्यांच भुरग्यांक बऱ्या पडलें आपल्या पेरेंन्ट्सान गाडी घेतल्या म्हणटकीर आनीक गरिबी आसले कारणान थोडेशें पालक अशें आसा की तांचे कडेन ते जाल्ले ना की आपूण स्वता गाडी घेवची अशीं तरी सुद्दां पेरेंन्ट्सानीं किंवां पालकांनीं कोणी जाणटे जावं कोणीन आमी अशें हार मानली ना आमी चलत रावली आनीक जशें दीस वचपाक लागलें तशें न्यू न्यू संवयो आसा त्यो एवेलेबल जावपाक लागलें आमचो गांवां रस्तो जो पाड आशिल्लो खणां खणां पडिल्ले ते सुद्दां न्यू रोड जालो आनीक पोन्नेले कितें आसा पय ते सगळे न्यू हेतून तेमी कन्वर्ट केले आनीक जेन्ना कोविड टायम आयलो तो तर सामकोच जीवनाचो एक दुर्घट वेळ असो आशिल्लो त्या टायमाचेर लोकांक खूब म्हटल्यार खूब त्रास जालें कितें एमरजंन्सी आसली कोणाक कितें जालें जाल्यार अशें ताबडतोब हॉस्पीटलांक व्हरपाक हे नाशिल्लें बसी बी नाशिल्ल्यो आनी ऑनलायन करतले म्हळ्यार ऑनलायन जे लोकां कडेन मोबायल आसा तेमी ऑनलायन करपाक शकताले न्ही आनी जेंचे कडेन ऑ मोबायल ना ते कशें करतले तेमकां कशें करून हॉस्पीटलान वचपा खातीर घरां कडेन साकून चलत किंवां दुसरें कोणाली गाडी येता म्हळ्यार रावपाचे तशें करून एड्जस्ट करपाक पडटालें आनीक मोबायल घेवपा खातीर खूब पयशें बी जाय लोकां कडेन तितलें पयशें आसपाक बी जाय आनीक कोवीड टायमाचेर बस्यो बीन ना जाल्ल्यो सो लोकांक खूब त्रास जालें तेन्ना टायमार बसी नासताल्यो आसल्यार चुकून एक बीन कदंबा किंवां दोन कदंबा अश्यो त्यो म्हण कितें एक दनपरां जाली किंवां एक सांजे अशेंच आसतालें लोकांक तेच्या खातीर खूब त्रास जालें आतां अशें की जेन्ना कितें फेस्टीव्हल आयले तेंकां थंय वचूंक मेळना आशिल्ले आनी गर्द्यांक गेल्यार सुद्दां मास्क लावपाक पडटालें सो मास्क लायलें की थोड्यांक एफेक्ट जातालें सुवास घेवपाचे श्वास घेवपाचे प्रोब्लेम जातालें मागीर जशें जशें दीस गेलें तशें तशें सुर्य उगयत गेलो म्हटल्यार बरें बरें दीस येयत रावले आमचे आनीक आतां सद्दयांक गवर्नमेंन्टान कितें केला की ज्यो प्रायव्हेट बशीं आशिल्ल्यो त्यो गव सेमी गवर्नमेंन्ट केला म्हळ्यार अर्द गवर्नमेंन्ट आनी अर्द प्रायव्हेट आसा तशें केल्या आनीक त्यो बसी केलेल्यान आता खूब बरें जाल्ले आसा टायमार टायमाचेर बसी आसा खंय वचपाक टायमा टायमाचेर घरा येवपाक बसी आसा मेन आमच्या मेन रोडाचेर आसा गांवां जरी येना जाल्यार सुद्दां आमकां खंय मेन रोड आसा पय आमच्या गांवां जॉयन जाता थंय देंवपाक मेळटा थंय साकून आमकां केन्ना येवपाक मेळटा किंवां आमचे घरा कडचे थंय भाऊ भावंडां आसा ते आमकां थंय व्हरपाक येता सो ते आसलेल्यान एक बरें जाल्लें आसा आनीक ट्रेन रेल्वे म्हटल्यार आयचे गांवांचे लोकांक आमचे ते चड रेल्व रेल्वेचे अशें खंय वचप जायना किंवां एरोप्लेनाचेर खंय वचपाक मेळना म्हटल् ते खातीर आसलेल्यान एक अशें बरें जाला लायक फेमिली टुर वचपाक मेळटा लोकांक मुरडेश्वर म्हळ्यार वतात लोक अशें चार पांच जाण एज अ फ्रेन्ड्स वतात किंवां पंदरा वीस जाण अशें फेमिली मेम्बर्स वचपाक मेळटा केन्नाय वचून केन्नाय येवपाक मेळटा एरोप्लेन आसल्या कारणान जे लोक पयस आसा आमच्या देशाच्या भायर आसा आमकां तेमकां थंय वचून मेळपाक वचून मेळपाक शकता आमी थंय एरोप्लेन आसले कारणान किंवां तेमी आमकां कितें धाडटा जाल्यार भायर साकून एब्रोड साकून ते तामी धाडपाक शकता आनीक टिकेट जरी कोणाक टायम ना वचून थंय पर्सनली बूक करपाक जाल्यार आमी ते ऑनलायन रावन घरा कडेन रावन ऑनलायन बूक करपाक शकता ती फेसीलिटी अशीं बरी आयली आसा आनीक आतां अशें न्यू न्यू कितें जायत आसलेल्यान खुबशें बरें जाल्ले आसा आनीक अशें गृहीत करता की ही जी फेसीलीटी आसा ट्रान्सपोर्टाची ती आनीक सुदारणा येवनी लायक जाणटेल्यां खातीर स्पेशल अशें रिजर्व्स सीट आसूंदी दादल्यां खातीर स्पेशल सीट्स आसूनी आनी बायलांच्या खातीर स्पेशल अशें सीट्स आसूंदी आनीक ट्रान्सपोर्ट आनीक म्हटल्यार अशें आसा की वयता थिंगा पळयल्यार कंडक्टर आसा मेल्स आसतालें आनी आतां अशें आसा की फिमेल्स सुद्दां ज्यो बायलां आसा तेंका सुद्दां चान्स दिलो आसा एक कंडक्टर जावपाक हे पळोवन खूब बरें दिसता अशें दिसता की जे बायलांक फाटी आसताल्यो तेमकां एक असो चान्स बरो दिल्लो आसा की मुखार येवन तुमी सुद्दां काम करात तुमी सुद्दां एक्सपिरयन्स घेयात आनीक हे अशें खूबशें अशें बरें जाल्लें आसा